ہماری علاقے میں اب پہلے کے لوگ جیسے گاڑی گھوڑا میں چلتے تھے پہلے کوئی گاڑی کا سادھن نہیں تھا پہلے کوئی پیدل چلتے تھے جیسے گاڑی گھوڑے پہ اب جو ہے اتنی گاڑی ہو گئی ہے بائک ہو گئی ہے فور ویلر ہو گئی ہے بہت ساری چیز ہو گئی ہے آسان ہو گئی ہے جس سے آدمیوں کو چلنا بہت بہتر اب سفر اب اختیار کرنے لگے ہیں چلنے میں پہلے بہت ساری محنت کرنی پڑتی تھی بہت ساری دقتیں آتی تھی بہت پہلے کے لوگوں کو پہلے کے لوگوں کو گاڑی میں جیسے ریل ایک آدھ تھا جیسے پیدل چلتے تھے جیسے گھوڑا گاڑی پہ چلتے تھے اور اب بہت ڈولپ ہوئے ہیں اپنے گاؤں اپنے معاشرے جن کی وجہ سے بہت سارا سادھن ہو گیا ہے گاڑی کا بائک کا اپنی جو ہیں بہت اچھے طرح سے چلتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے گھر کے لوگوں پہلے کے لوگوں میں اتنی گاڑی گھوڑا کا سادھن نہیں تھا جو وہ لوگ جاتے پیدل جل چلتے تھے اور گھوڑا کی سواری تھی گاڑی کی سواری تھی اور بہت یعنی اتنی تھی دقتیں ان لوگوں کو پیش آئی ہیں بہت سارے اب تو بہت سارا سادھن ہو گیا جس کی وجہ سے اب چلنا بہت بہتر اور اچھا لگتا